हां जी ते में गल्ल करां भार बधाने दी ठीक ऐ ते ग्राएं दे बिच्च बड़ा गै असान ऐ भार बधाना ठीक ऐ क्योंकि ग्रांऽ दे बिच्च हर इक चीज ताजी होंदी ऐ ठीक ऐ कोई एह्दे बिच्च पैस्टिसाइड नी होंदे जेह्दी बज़ह् कन्नै साढ़े शरीर गी खतरा होई सकदा ठीक ऐ बमारी लग्गी सकन ठीक ऐ ते भार बधाने दे बड़े सारे नुक्से होंदे न ग्राएं दे बिच्च लोग इस्तमाल करदे न ठीक ऐ अपना अपना भार बधाने आस्तै जियां कि में थुआढ़े ने गल्ल करां कि अपना सवेरे सवेरे उट्ठियै बंदा दुद्ध केला खाए ठीक ऐ ते होर पैह्ले उस तो पैह्ले गल्ल करां थुहाड़े कन्नै ते कसरत करना जरूरी ऐ ठीक ऐ कि कुछ खाह्गे कुछ करगे ते फिर खाह्गे ते फिर चीज़ लगदी बी ऐ ठीक ना ते गल्ल करां थुआढ़े कन्नै तुस कसरत करियै सवेरे अगर अपना दुद्ध ते कन्नै केला खंदे ओ ते थुआढ़ा जेह्ड़े भार बधने दे चांसिस बड़े न ठीक ऐ गल्ल करां थुआढ़े कन्नै इक एह् बी तरीका ऐ कि तुस शैहद गी देहीं दे बिच्च घोलियै बी खाई सकनें आं ठीक ऐ जेह्दी बज़ह् कन्नै थुआढ़ा भार जरूर बधे गा ठीक ऐ होर बी बड़े सारे तरीके न जियां में थुआढ़े ने गल्ल करां बद्ध तो बद्ध आलूं खाओ ठीक ऐ बोआयल कीते दे आलू होने चाहिदे चौल खाओ तुस ठीक ऐ होर गल्ल करां दालां खाओ उब्बली दियां दालां खाओ ठीक ऐ होर में थुआढ़े कन्नै अगर में गल्ल करां ते जियां कि तुस ज्यादा तो ज्यादा फुल्के खाई सकदे ओ फ्रूट खाओ ठीक ऐ जेह्दे कन्नै थुआढा भार बधना गै बधना ते बाकी इयो ऐ मेरी तरफों आं